मुंहिंजो नालो किर्ती केवलानी आहे मां कटनीअ में रहंदी आहियां मां बचपन खां वठी करे ॿारहें तक हिकु ई स्कूल में पढ़ियो हुयो उन स्कूल जो नालो डायमंड इंग्लिश हायर सेकेंड्री स्कूल हुयो ऐं नर्सरीअ में मुंहिंजी क्लास टीचर सोनम मैडम हुई हूअ मैडम मूंखे ॾाढो चाहिंदी हुई सभु सब्जैक्ट मूंखे हूअ ई मैडम पढ़ाईंदी हुई इंग्लिश हिंदी मैथ्स ऐं ड्रॉइंग पोइ वरी के जी वन में मुंहिंजी ॿी क्लास टीचर हुई हूअ क्लास टीचर बि ॾाढी सुठी हुई उनजो नालो राबिया मैडम हुयोसि हूअ मूंखे ॾाढो चाहिंदी हुई हूअ ई मूंखे कोचिंग बि पढ़ाईंदी हुई ऐं पोइ वरी जीअं मां सैकेड क्लास में वयमि पोइ वरी मुंहिंजी क्लास टीचर तारा मैडम हुई हूअ बि मूंखे ॾा ॾाढो चाहिंदी हुई मुहिंजे नेचर जे कारण सॼा टीचर्स मूंखे ॾाढो चाहिंदा हुया इनजे कारण मुंहिंजो स्कूल वञण में ॾाढो मन लॻंदो हुयो और मां पढ़ाई करण में बि ॾाढो मन लॻंदो हुयो क्लास नर्सरीअ खां वठी करे हिकु ई बैस्ट फ्रैंड हुई उअ मुंहिंजे क्लास ट्वेल्थ तक ई बैस्ट फ्रैंड हुई उनजो नालो कोमल हुयसि असां ॿिनिनि जो बडे हिकु ई डे ते ईंदो आहे असां ॿई बचपन खां वठी करे हाणे तक बैस्ट फ्रैंड आहियूं असां हिकु ॿिए सां सॼियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहियूं

पोइ वरी मुंहिंजी क्लास नाइंथ में ॾाढी महिनतु कई पोइ वरी मुंहिंजा उनमें परसेंट वधी विया ईअं कंदे कंदे जीअं जीअं मुंहिंजी क्लास वधंदी वई मां ॾाढी महिनतु कंदी वयमि पोइ वरी क्लास ट्वेल्थ में मुंहिंजा ॾाढा सुठा परसेंट आया जंहिंजे जंही़जे कारण मूंखे स्कूल वारा ॾाढो चाहिंदा हुयो मुंहिंजे स्कूल ए प्रिंसीपल सर मूंखे ॾाढो चाहिंदो हुयो हो मूंखे चवंदो हुयो की तूं मुंहिंजी धीउ वांगुर आई और हिकु ट्वेल्थ क्लास में मुंहिंजो क्लास टीचर हुयो जंहिंजो नालो पवन सर हुसि मां उनजी ई कोचिंग बि पढ़ंदी हुई मासि उहो मूंखे सभु ॿुधाईंदो हुयो की तोखे एतिरो पढ़णो अथई हीअं पढ़णो अथई उन जी हिसाब सां मां पढ़ाई कई और मुंहिंजा ॾाढा सुठा परसेंट आया आहिनि लाइ मां हुन टीचर खे ॾाढो मञदी आहियां औ बि मूंखे ॾाढो प्यार कंदो आहे ईअं करे करे पोइ वरी मां कॉलेज में वयमि कॉलेज मां गवरमेंट कॉलेज मां कयो आहे मां जेॾीमहिल फस्ट ईयर में वयमि उन ई साल कोरोना लॻी वियो हुयो और कोरोना जे कारण मुंहिंजा फस्ट ईयर ऐं सैकेंड ईयर जा इक्ज़ाम न थिया हुया पोइ वरी मां फाइनल ईयर में वयमि उते मुंहिंजो सहेलियूं बि मुसां गॾु हुइयूं त असांने सोचियोसीं के असांने फस्ट ऐं सैकेंड ईयर जा इक्ज़ाम्स त न ॾिना आहिनि उहे त असां जीअं तीअं पास कया आहिनि त असां हिन फाइनल ईयर में एॾी महिनतु कंदासीं के असांजे ॿिनिनि सालनि जा परसेंट कवर थी वेंदा पोइ जीअं जीअं असांजा सी सी आया असांने पंहिंजे सीसीअ में ॾाढी महिनतु कईसी पोइ वरी असांजो वाइवा थियो उन वाइवा में बि असां पास थी वियासीं पोइ वरी असांजा फाइनल एक्ज़ाम्स अचनि वारा हुया हूअ असां सभु सहिलियूं गॾु वेही करे ॾींहुं जा छह छह घंटा पढ़ाई कंदा हुआसीं असां सभु सहेलियूं गॾु पढ़ाई इन लाइ कंदा हुआसीं ताकि असांजी पढ़ाई ॾाढी सुठे सां थी सघे और असांजो पढ़ाईअ में मन लॻी सघे और हुन सहेलियुनि जे चक्कर में ई मुंहिंजा ॾाढा सुठा परसेंट आया असां सभिनि जी मिली करे ॾाढो कुझु कयोसीं पोइ वरी धीरे धीरे असां कॉलेज कम्पलीट थियो पोइ जीअं ई असांजो कॉलेज कम्पलीट थियो असांने सोचियोसीं की हाणे बैकिंग जी तयारी त कयूं मुंहिंजी सहेलियो ने बि मूंसा गॾु बैकिंग जी तयारी शुरू कई हुअ ई पर हुन ने हूअ तयारी अधि में ई बंदि करे छॾियईं उन सोचियई की हीअं तयारी ॾाढी टफ आहे और हीअं तयारी मूंसा न थी पाईंदी पोइ वरी माने सोचियोमासि की तू ईअं तयारी छोती छॾईं पर हुन हूअ तयारी छॾे छॾईं पर माने हूअ तयारी कंटिन्यू रखी पहले मूंखे बि ॾाढो लॻे पियो की मां बैंकिंग करे पाईंदमि या न करे पाईंदमि क्योकि उनजा जेके टॉपिक्स हूंदा आहिनि उहे ॾाढा टफ हूंदा आहिनि उनजे अंदरि ॾाढो कुझु हूंदो आहे पोइ वरी माने बैंकिंग स्टाट कई पहले त मूंखो कुझु बि ठहींदो हुयो धीरे धीरे उते मुंहिंजा फ्रैंड्स ठहिया उन ॾींहुं मूंखे ॿुधायो की तू हीअं पढ़ हीअं पढ़ उते मुंहिंजा ॾाढा सुठा सुठा फ्रैंड्स हुया ॾाढा सुठा सुठा टीचर्स हुया उन्हनि ई मूंखे गाइड कयूं की तोखे हीअं पढ़णो अथई तोखे हीअं पढ़णो अथई हुते हिकु शिवम सर हुयो हुननि ई मूंखे ॾाढो सारो गाइड कई की तू हीअं पढ़ हुअ पढ़ और हुन सर जे पढ़ाइण करे मां ॾाढो कुझु करे वरितो हुननि ई मूंखे ॿुधाई की तू हीअं मोक टैस्ट ॾेई हीअं तुंहिंजो एनालाइसिस कर हुननि ई मूंखे पंहिंजी भेण वांगुर सभु कुझु ॿुधाई और हुन ई ॻाल्हियुनि खे ॿुधी करे मां पंहिंजो ॾाढो कुझु करे वरितो पोइ वरी माने चयो की हाणे मां बैंकिंग करे वठंदमि पोइ वरी मां बैंकिंग जी तयारी करण शुरु कई धीरे धीरे कंदे मां पंहिंजो टाइम वधाईंदी वयमि शुरू शुरू में त मां सिर्फ अधि घंटो पढ़ंदी हुयमि उनखां पोइ वरी हिकु घंटो धीरे धीरे करे ॿ घंटा टे घंटा ईअं करे करे मां पंहिंजो टाइम छह सत घंटा करे छॾियो मां जीअं जीअं सुबुह जो उथंदी हुयमि पहले पहले पंहिंजो रुटीन ठाहे छॾंदी हुयमि की मूंखे इहो करिणो आहे और हीअं करिणो आहे पोइ वरी माने सभिनि खां पहरे सुबुह जो चयो की मां वायरल मैथ्स जी क्लास कंदमि हिन सां मुंहिंजो मैथ्स ॾाढो सुठो थी वेंदो पोइ वरी मां पंहिंजो बैंकिंग जो एक्ज़ाम क्लियर करे सघंदी हुयमि पोइ वरी माने पंहिंजी टेबल रिवाइस कई धीरे धीरे क्यूब्स रिवाइस कया ईअं धीरे धीरे करे माने ॾाढो कुझु कवर करे वरितो पोइ वरी माने रिसनिंग जी क्लास कई पोइ वरी मूंखे लॻो की हाणे त मां सां बैंकिंग थी वेंदी पोइ वरी माने द हिंदू जी क्लास कई पोइ वरी ईअं धीरे धीरे कंदे माने ॾाढी सारी क्लासिस कयूं पोइ वरी मां मोक टैस्ट बि ॾेयण लॻियमि और जेॾीमहिल मां मोक टैस्ट ॾेई करे उनखे एनालाइस करणु लॻमि त पोइ मूंखे चीजू सम्झण अचनि लॻियूं की मां कीअं कीअं छा छा पढ़ी थी सघा पोइ वरी मूंखे लॻो की हाणे मां ॾाढो कुझु थी पढ़ी सघां पोइ वरी माने ॾाढो कुझु हिनमें पढ़ण स्टाट कयो उनजी जेका इंग्लिश हूंदी आहे हूअ ॾाढी अलॻि हूंदी आहे और हूअ इंग्लिश ॾाढी कवर करणु ॾाढी ॾाढो कठिन हूंदो आहे पर माने हुनमें प्री जो एक्ज़ाम हूंदो आहे मेन्स जो एक्ज़ाम हूंदो आहे और इंटरव्यू हूंदो आहे पर उनजो प्री क्लियर करण बि ॾाढो मुश्किलु हूंदो आहे पर माने चयो की मां कोशिशि कंदमि मां पहले हुनजो प्री क्लियर कया पोइ मेन्स क्लियर कया पोइ वरी मेन्स खां पोइ हुनमें इंटरव्यू थींदो आहे हुनजी इंटरव्यू में बि एॾा सारा सुवाल पुछंदा आहिनि ॾाढा सारा पर हुनजे अंदरि हिकु अञा टोपिक जुड़जी वेंदो आहे उनजो नाम सी ए अथसि और सी ए मतिलबु करंट अफेयर और करंट अफेयर्स एॾा यादि करिणा पवंदा आहिनि एॾा यादि करिणा पवंदा आहिनि पोइ वरी माने सोचो की हिकु करंट अफेयर्स जो ॾाढो सुठो सर आहे उनजो नाम अभिजीत सर अथसि माने उन सां करंट अफेयर्स पढ़ण स्टाट कया हुया और उन सां करंट अफेयर्स पढ़ंदे पढ़ंदे मुंहिंजो जनरल नॉलेज बि ॾाढो वधी वियो मूंखे ॾाढी सारी चीजू पतो पइजो की असांजो इंडिया में छा आहे उनजे ॿाहिरि छा आहे पोइ वरी मुंहिंजो हिकु मैथ्स टीचर हुयो आशिष सर उन सां माने मैथ्स पढ़ियो उन सां पढ़ी पढ़ी करे मुंहिंजी मैथ्स बि ॾाढी सुठी थी वई पोइ वरी हिकु मुंहिंजो सर हुयो अंकुश सर उन सां माने रिसनिंग पढ़ी उन सां पढ़ी पढ़ी रिसनिंग मुंहिंजी ॾाढी सुठी वई पोइ वरी मुंहिंजी हिकु पारुल मैडम हुई हुन बि मूंखे ॾाढो सारो गाइड कई ईअं करे करे माने हुन सभिनि टीचर्स जी मदद सां पहले सोचो की हाणे मां बैंकिंग करे सघंदमि पोइ वरी मां पंहिंजे बैंकिंग खे सत सत कलाक ॾेयण चालू करे छॾिया ॾींहुं जा मां पंहिंजो ॾींहुं शुरू कंदी हुयमि सुबुह जो सते बजे खां वठी करे यारहें बजे तक पढंदी हुयमि पोइ वरी माने यारहें खां पोइ वरी हिकु बजे तई पोइ वरी ईअं धीरे धीरे करे मां एॾो टाइम वधाए छॾियो वरी मुंहिंजी हिकु ॾाढी सुठी मूंखे इंग्लिश टीचर मिली वई उनजो नाम निमिशा मैडम हो और हुनजे करे करे मुंहिंजी इंग्लिश बि एॾी सुठी थी वई बैंकिंग जी पोइ वरी मूंखे लॻो की हा हे त मां बैंकिंग करे थी सघा धीरे धीरे धीरे करे अॼु बि मुंहिंजी बैंकिंग जी तयारी हले थी पर मूंखे इहो पतो आहे और मूंखे पूरो विश्वासु आहे की मां अॼु न कल्ह बैंकर ठही ई वेंदमि